हाँ हाँ आप कौन बोल रहे हो अच्छा अच्छा हाँ जी कहिए हाँ हाँ बिल्कुल लेकिन आपका ऑर्डर कब का है आप यह बताइए

आपको कौन अच्छा अच्छा आपको कौन सी मिठाई चाहिए रहेगी अच्छा मैं बताती हूँ पिस्ता मिठाई देखो अभी जो मिल सकती है गुलाब जामुन है रसमलाई है रसमलाई है रसगुल्ले हैं और पेड़े मिल जाएँगे चॉकलेट मिल जाएगी पिस्ता मिल जाएगा काजू कतरी मिल जाएगी बादाम वाली मिल जाएगी आप बताइए आपको कौन सी चाहिए

पहने सुनो ना मब मैं ऐसे कन्फ्यूस हो जाऊँगी आप एक काम करिए आप मेको न लिख करके आप व्हाट्सअप पर सेन्ड कर सकती हो हाँ और उसमें बताना कि कैसे क्या चाहिए और आप मेको यह भी बताओ आपको अगर कल चाहिए है तो कितने टे टाइम चाहिए होगा और कितनी बनवानी ए मतलब कितने ल कितनी कितनी चाहिए है

ठीक है चॉकलेट तीन है और मा बाकि दो है है न चॉकलेट तीन है महा बाकि दो हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है तो हाँ त आपका प्रोग्राम कितने बजे से स्टार्ट होगा क्योंकि हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए जो वर्कर है न वर्कर है ना थोड़ा लेट आते हैं तो मैं उन लोगों से बात करनी पड़ेगी तो आप मुझे टाइम बता दो तो मैं उन्हें बता दूँ तो आपका जो ऑर्डर है सही टाइम पर मिल जाए

मतलब आप चाहते हो आप चाहते हो कि एडवान्स में पहले ही बन जाए तो अच्छा है तो मुझे अभी से तैयारी करनी पड़ेगी तो मैं अपने वर्कर को कॉल करके बता देती हूँ तो ठीक है फ़िर आपका प्राइस आपके प्राइस ज़्यादा हो रें हाँ तो मैं बता दूँगी एक एक का क्योंकि दोनों के रेट जो आप लोग आपने तीन मिठाइयाँ ली हैं उनके रेट अलग अलग हैं है न तो मैं आपको व्हाट्सअप लिस्ट सेन्ड कर दूँगी आप मुझे एक बार और वह कर दीजिएगा ठीक है ठीक है ठीक है बाय हाँ हाँ बिल्कुल आपका ऑर्डर कम्प्लीट रहेगा हम भिजवा देंगे ठीक बिल्कुल